आहो अस्स इक्क एह् स्पैसिफिक कल्चरल प्रैक्टिक्स जेेह्ड़ी ऐ फॉलो करने आं जियां कि अगर अहें पूजा करनी ऐ ते सब तूं पैहले एह् जेह्ड़ी भगवान दा भगवान हुंदे उ'नेंगी स्नान कराने आं जेह्ड़ा की स्हाड़ी मतलब हिंदू फैमलियां च जेह्ड़ा ऐ एह् जरूरी मन्नेया जंदा ऐ स्नान कराइयै उ'नेंगी साफ कपड़ा लेदा हुंदा जिसी आखदे सुच्चा कपड़ा ओह्दे कन्ने साफ साफ करने भगवान दी जेह्ड़ी मूर्ति होई जां फोटो वगैरा होई जा फैर उसी साफ करियै उनेंगी इक शैल जेह्ड़ी भगवान दी जेह्ड़ी जगह बनाई दी हुंदी उद्धर रक्खी लैन्ने आं ओह्दे बाद केह् करना अस भगवान दी टिक्का लाइयै चंदन दा जां सिंदूर दा टिक्का लान्ने आं फिर टिक्का लाने दे बाद जेह्ड़़े बी पूजा बिच बैठे दे होंदे सारें गी टिक्का लाया जंदा सारें गी टिक्का लाने दे बाद भगवान दे अग्गै ज्योत बाल्ली जंदी धूप धखाया जंदा उंदी फिर आरती करदे ऐ फुल्ल बगैरा चाढ़़दे सारे जेह्ड़े बी उद्धर जिन्ने बी पूजा च बैठे दे हुंदे लोग सारे आइयै आरती करदे आरती करने दे बाद जेह्ड़ी अहें मतलब भगवान दे भोग आस्तै रूट्टी बनाई दी हुंदी जेह्ड़ी ओह् रूट्टी हुंदी ऐ ओह्दे बेिच बिल्कुल बी कोई थोम प्याज होई गेआ गंढा गुंढा एह्दा बिल्कुल बी थोह्ड़ा जेहा प्रयोग नी कीता जंदा क्योंकि एह् चीजां नैह्श मन्नियां जंदियां साढ़े हिंदू धर्म बिच ते भगवान दी रूट्टी बिच एह् चीजां नेई पाइयां जंदियां फिर एह् जेह्ड़ी चीजां हुदियां एह् बनाइयै भगवानी गी उस ओह्दा भोग लांदे ऐ फिर ओह् कन्नै प्रसाद चाढ़दे फिर ओह् जेह्ड़ा भोग हुंदा लग्गे दा प्रसाद दे रूप बिच जेह्ड़ा हुंदा ओह् अस सारी रूट्टी बिच मलाई उड़ने आं ते फिर उऐ रूट्टी सारे खंदे क्योंकि ओह् मन्नेआ जंदा कि ओह् रूट्टी फिर इक टाइप इक किस्म दी सुच्ची होई जंदी और ओह् भोग दे रूप च बनी जंदी एह् रूट्टी जेह्ड़ी सारें गी सारी प्रसाद बनी जंदा ओह् ते एह् किश जेह्ड़ी प्रैक्टिसस ही जेह्ड़ी अस फॉलो करने आं अपने घर दे बिच जिन्ने बी उत्थै पूजा बिच बैठे दे हुंदे ऐ सारे मिली जुलियै पूजा करने आं ते फिर सारे एह् चीजां फॉलो करदे ऐ